अरे लकड़ी वाले भैया बात कर रहे हैं कह रहें भैया हम को दरवाज़ा खिड़की चौखट के लिए लकड़ी चाहिए तो आपके यहाँ पर्याप्त मात्रा मिल जाएगा

जी सर जी जी जी तो कह रहें सागवान किस रेट में चल रहा है ये चौखट के लिए चाहिए दरवाज़े के चौखट के लिए चाहिए ये जो सागवान है

जी सर जी जी जी सर जी सर और और तो जी सर कह रहें और हम को चौखट के लिए चाहिए और दरवाज़ा चाहिए कम से कम सात फीट जी सर जी जी रेडीमेड लगाएँगे जी चौखट के लिए तो ले रहें सागवन का और उसके बाद हम को प्लाई चाहिए जी सर जी सर जी जी सर जी जी सर जी सर जी सर जी तो ठीक है सर हम आपके शॉप पर आते हैं तो फिर वहाँ पर बात करेंगे विष्णु विश्वकर्मा

जी सर ठीक है सर ठीक